بہت سارے پیش ایسے پیشے ایسے اور کریئر ایسے ہیں جن کو گوتم بدھ نگر ضلع کے لوگ اپناتے ہیں کیوں کہ انہی پیشوں کی وجہ سے ان کی ترقی ممکن ہے ان کی ترقی ممکن ہے اور جو لوگ کسی بھی فیلڈ میں کریئر بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس پر شروع ہی سے خوب محنت کرتے ہیں اور اس کے اور اس کے اور اس کے لیے دن رات کوشش کرتے رہتے ہیں جیسے کہ بہت سارے لوگ سافٹ ویئر ڈولپمینٹ کا کام سیکھ کر اس میں اپنا کریئر بناتے ہیں اور اسی طرح بہت سارے لوگ ٹورزم وغیرہ کا کام کرتے ہیں یعنی ہر شخص اپنے اپنے اپنے حساب اور پسند سے اپنا کریئر اور پیش اختیار کرتا ہے جس میں ان کو دلچسپی ہوتی ہے اور وہ اس میں خوش بھی رہتے ہیں